اگر بات کریں آرکیٹیکچر کی جس میں ڈیجیٹل ڈیزائن سے آپ کافی کچھ بنا سکتے ہیں مصنوعی طور پر آپ اس میں سوفے ڈیزائن کر سکتے ہیں ٹی وی ڈیزائن کر سکتے ہیں فرش ڈیزائن کر سکتے ہیں والز ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ڈیجیٹل ڈیزائن آن لائن میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ وہیں پر بات کریں جو ایک فن کار اپنے ہاتھ سے اتارتا ہے جس کے لیے اتنی چھوٹی سی چیزیں بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اگر ہم بات کرے فنکار کی تو وہ اپنے ہاتھ کا کمال سے جو اس دنیا میں ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ اپنے فن سے لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرتا ہے